जोंनि बारि एबा हाग्रायाव जिबौआ थायो दारास रायल फिथिगम खांखोरसिला निलाजि जिबौ बेनिफ्राय

औवायाव औवा गुदुंआव हाबनानै थाग्रा जिबौ जिबौ गोरान दैयाव थाग्रा जिबौ दन्दा जिबौ मिनि दा बेवहाय जायफोरा रागा खरासिन बेयो जाहैबाय फिथिगम फिथिगमा जायखौ गावनि खाथियाव लोगो मोनो बेखौनो बियो सौवो दा बेयावहाय रायजोफ्रा बा न'खरना न'खरना मानसि लिंहरनानै बिदिनो सासेनिफ्राय सानै सानैनिफ्राय साथाम ज' जानानै अजा नागिरो सिगाङावथ' बेनो अजाजोंसो फाहामोमोन अजा गोजान गोजान नागिरनानै फाहामोमोन अजा मोनाब्ला बिदिनो जायफोरा माने जिबौखौ जिबौजों सौजायो बिसोरो गारहैजानांगौ जायोमोन जायफोरा माने अजाखौ थाब मोनफ्लाङो बेसोरो मोजां गावनि जिउखौ मोनफिनो इसोरनि हेफाजाबजों दा बेनो आरो बांसिन खरासिन रागायानो फिथिगम जिबौ दारासाथ' गावनि मानसिनि थाबायनायखौ खोनाब्लानो गावनो खारगोरो बिनिफ्राय खांखोरसिलाया जाहैबाय बेबो खरा नाथाय बेयो बेबो दंफां गाखोयो एन्जर जायो दारासाबो दंफां गाखोनानै बिदिनो दावस्रि फिसा दावस्रि फिसा जायो फिथिगमाबो न'खराव सोरनिबा दाउ गग्राफोराव हाबनो मोनोब्ला गाव नागिरनानै दाउदैफोर नागिरनानै मोनजायाब्ला दाउ बिमाखौ सौनानै गारबोयो हयथ' फिसाफोरखौ सौनानै गारबोयो दा बेनो जिबौनि मादाव फिथिगमानो बिस गोनांसिन दा जोङो दानि दिनावसो डक्टरनि हेफाजाब मोनबाय डक्टरनि हेफाजाबजों थाब डक्टरनाव लाङोब्ला डक्टरनि हेफाजाबजों मानसिनि जिउवा बासायो अजाखौ खाथियाव गामिफ्राव थायोब्ला अजायाबो थाब फाहामनो हायो दा बे आरोखि जिबौनि लायना दा जिबौवाथ' अनेख जिबौ दंमोन हाग्रायाव हाग्रामा जिबौ होनो बै बिसोरबो दंफांआव गाखोयो गोथां गोथां गोलाव गोलाव बिलाइ रं दा बिसोरबो खरा दा जोंनि गामि सिङाव बे जिबौवा थाया बे गोथां जिबौवा जोंनि बारि बागानाव थाया हाग्रा गिदिर गिदिराव थायो जोंनि हायेनाव थाग्रायानो हाग्रामा बिनिफ्राय जाहैबाय दारास रायल गुवाल फिथिगम जिबौ गोरान बेनिफ्राय दैयाव थाग्रा जाहैबाय दन्दा आरो मिनि मिनि जिबौ आं बेखौनो बुंनानै फोजोब्बाय